हँ हम होटलके मनेजर छिकिए आयँ हँ हँ मेसोइए होटल पाॅंच सए हँ पाॅंच सए रुपिए किलो दूध आर कत्तेक महँगा भेल छै वएह सब आर की कहलिए हँ हँ तीन सए किलो तीन सए किलो की करबै समय गरीबीके समयके अनुसार चलय पड़ै छै खरीदे होइ जाइ छै अपनेके अपने अपने की आर लेबै

हँ छै

ठीके छै होइ जेतै होइ जेतै

हँ जे लेबै से मिल जायत

हँ आयँ नहि नहि नहि एकदम ताजा मिलत गरम गरम हँ हँ तब कहलहुॅं से आलू बैंगन मटर पनीर सब छै अच्छा ठीके छै

अच्छा तऽ आइयौ अपने हम पैक कै दै छी